हमरा लगैत हइ कि नृत्य लोककेँ एक गाम लाबयके एकठाम लाबयके लेल सरकार द्वारा योजना बनायल जाए जेतै जाहिके लेल गाम गाम टोला टोला जाएके जितना भी इसकुल भेल ट्यूशन भेल कॉलेज भेल हँ वहाँके बच्चा जेकरा नृत्य करयके मन लगैत अछि ओहन बच्चाके गाम पता लिखके जगह एगो जगह ठीक करएके बाद ओहि सम्मेलन करवबै एकरा लेल सबके एकठाम कएल जा सकैत छै आओर गरीब घरके जे बच्चा सब होतै ओकरा सबके आओर अमीर घरके जे बच्चा होतै ओकरो सबके सबके जेकरा जेकरा जोन जोन चीजमे रुचि होतै ओ सबके एकठाम से लेके दूसरे ठाम तक जेबै आओर बच्चाके कपड़ा भोजन सबके व्यवस्था करके आओर माइ बाबूके विश्वास देवबै कि कोइ दिक्कत परेशानी नहि होतै एहि एहि सब से मतलब कि नृत्य लोककेँ कोना कोनामे हमसब प्रचार कर सकैत छियै आओर अपना ई समुदायके भावनाके पोषणके आगे बढ़ा सकैत छी